जी बोलिए जी बोलिए ना मैम क्या क्या डेकोरेसन करवाना है किस चीज के लिए ठीक है ना मैम कैसा डेकोरेसन चाहिए आपको जी हल्दी में जैसे कि गुलाब वो गेंदे के फूलों को फूलों से सजा देंगे और हल्दी वाला मतलब नेम प्लेट लगा देंगे तो ऐसा ठीक रहेगा ना ठीक है ना मैम हो जाएगा मैम सत्तर हजार तो मैम तीनों का है ना संगीत का है हल्दी का है मेंहदी का है शादी का है तो कितना बताया था उन्होंने नहीं पर मैम इतना नहीं हो पाएगा ना कुछ कम हो गया पचास हजार तो जी ठीक है ना दिखा देंगे तो आप आ जाना देख लेना आपने कैसा क्या है कैसा चाहिए आपको कोठी बाजार

समथिंग बारह बजे आ जाना आपने ठीक है अब आप आ जाइए फिर आप आमने सामने मिलकर बात करते हैं अब